की कहब यौ हमरा देखै नहि छियै सेहो रौदामे सभ जरि गेलै कोनो ऊर्जा नहि छै कोनो नहि छै व्यवस्था पटबै उटबैके एते ने वानर आएल छै कोनो चीज उपजा नहि दै छै होइला ओ सभ किछु खा जाइ छै बुझलियै बहुत दिक्कत छै बहुत खाय पिएके बहुत सभ किछु के खरीदके लाबऽ पड़ै छै साग सब्जी उपजा एहन छै सरकारे नहि ध्यान दै छै एहि बातके निराकरण करतै केना ई जानवर सभके हटौतै कोना उपजा हेतै कोना गाँवके लोक खेतै कोनो उपजा पानि नहि होवै लए दै छै अते ने नीलगाय वानर वनैया सुअर बहुत आयल छै जङ्गल बनिगेल छै कोनो खेत पथार नहि उपजा होइ छै हँ किछो नहि छै बहुत हँ मुँग आर जरि रौदामे सुखाय गेलै आ जेहो रहै सेहो वानर खा गेलै किछो नहि छै साफे नहि छै साफे ओहिना बुझू तऽ परतीये छै हँ यौ बन्दर तऽ बहुत छै एहन सरकारे ने लागु करतै वानरके हटेतै एहिठाम से कोना हम सभके उपजा हेतै कोना खेबै उपजा पानि किछो नहि होइ छै हँ कथी पानि सभकेँ व्यवस्थे नहि छै कोनो चीज देबै बारिशके किछु पता नहि छै ओकर कोनो व्यवस्था नहि छै वएह ने छै सरकारके कोना कहबै कोई हमर आरके बात सुनै छै मुखिया सरपंच कोई नहि ध्यान दै छै सभ अपन अपन पेटमे लागल छै अपन अपन काम करै छै हम सभ गरीब आदमी छी नहि होइ छै खेतमे उपजा ओकर अपन खेत नहि छै दोसरके करै छियै किछु कनि मनि छै अपन ओहोमे उपजा नहि होइ छै हमसभ भुखले ने रहबै बाहर सभमे मजदुर करै लए जाइ छै हमर आर के घरवाला कनि मनि पैसा हेतै तऽ इएह सभ छै दिन गुजर चलै छै वएह छै कोई ध्यान नहि दै छै हमरा सभक सरकार कहै छियै तऽ कहै छै मुँह पर ठीक छै देबै ध्यान लेकिन ध्यान नहि दै छै आ हमसभ कोना सरकार तक पहुँचबै इएह सभ कहै छी दियौ कनिटा ध्यान देखियौ कहियौ सुनियौ

ऐं हँ ओ सभ छै गाछ वृक्ष सभ छै आम तामके किछो नहि रहै लए दै छै कोनो चीज नहि होए लए दै छै उपजा नहि उखाड़ि पुखाड़ि दै छै ठीके छै बादमे बात करै छी अच्छा ठीक छै